ہاں ہیلو بھیّا اولا والا بول رہے ہو ارے بھائی مجھے کل رات تین بجے فلائٹ ہے مجھے ایئر پورٹ جانا ہے مجھے یہاں سے بارہ بجے نکلنا ہوگا تو آپ چلیں گے چھوڑ دیں گے نا تو کیا لیں گے کرایہ آٹھ سو روپیے ارے بھائی آٹھ سو تو بہت ہے ارے یار میں کئی بار گیا ہوں پانچ سو روپیے میں جاتا ہے یہاں سے تم آٹھ سو روپیے مانگ رہے ہو یہ رات ہے رات تو کیا ہو گیا سو روپیے زیادہ لے لینا اتنی رات کہاں ہے بارہ بجے مجھے نکلنا ہے تو چھ سو روپیے لے لینا چھ سو روپیے مجھے پہنچا دینا میں جاتا رہتا ہوں نا اسی لیے کتنا سات سو روپیے ارے کم کر لو یار ارے رات ہے تو کیا ہو گیا ڈبل تھوڑی نہ ہوگا چلو ٹھیک ہے سات سو روپیے لیکن ٹائم سے مجھے پہنچا دینا لیٹ نہ ہو ٹھیک ہے